हा चढ़ाई वारा स्थल आहिनि गिरनार आहे ऊपरकोट आहे हा डेम आहे बागेश्वरीअ मंदरु आहे हुते बि ॾाढी चढ़ाई आहे ॾाढो मस्तु सुंदरु वर्णन कयल आहे हुननि सभिनी जो ऐं घुमण वञण में ॾाढो आनंंदु ईंदो आहे ॿार त सियारे में अठ अठ ॾींहं बि चवंदा आहिनि असां गिरनार सां घुमी था अचूं ऐं हर हिक प्रकार जी सुविधा हुते आहे किथां किथां जा माण्हू हिते ख़ासि फोटूशूट करायण लाइ ईंदा आहिनि स सभिनी स्थल ते हुते खाइणु पीअणु रहणु ऐं गाॾियूं ट्रेन जी सभु सुविधा आहे घुमण जे लाइ चढ़ाईअ जो आहे कंहिंखे अहिड़ो लॻंदो ई न आहे की असां थकिजी पियासी या ईअं हेॾो आनंदु जो हुओ स्पोट थी वेंदो आहे ऐं ऊपरकोट ते वञूं त हुते फोटोशूट करण जी विहण जी क़िलो ॾिसूं ऐं वॾो मैदान ॼाणु मिली वेंदो आहे हुते बि ॾाढो आनंदु ईंदो आहे ऐं गिरनार ते पहिरियों थोरो एज वारा माण्हू हुजनि त उए यकी मां ईंदव पर हाणे त रोपवे ठही वियो आहे त हुन में बि ॾाढो सुठो आहे सौचालय जी बि ॾाढी सुविधा सुठी आहे खाइणु पीअणु ऐं हुते पहिरियों हिकु स्पोट ईंदो आहे की अम्बा जी माता जो मंदरु ईंदो आहे ॾाढो आनंदु ईंदो आहे मथे वञूं धतारे भॻिवान जो दर्शन कयूं मतिलबु अनहध ख़ुशी थींदी आहे आपारु आनंदु ईंदो आहे ऐं हर को अचे आनंदु वठे